ते एह् जेह्ड़ा कोशन ऐ कि स्पोर्ट्स किन्ना इम्पार्टेंट ऐ लाइफ बिच्च किसे दी बी लाइफ होऐ स्पोर्ट्स सब तूं इम्पार्टेंट चीज ऐ लाइफ बिच स्पोर्ट ऐ जेह्ड़ा डिसिप्लीन दसदा स्पोर्ट जेह्ड़ा ऐ फिजिकल एक्टीविटी होंदी ऐ एह्दे बिच स्पोर्ट बिच मेंटल एक्टीविटी होंदी ऐ जिन्ने बी जिन्ने बी बच्चे होंदे ऐ ते सारे मां बाप आखदे बच्चें गी जा बाहर खेल एह् गल्ल इसलिए होंदी कि बच्चा जिसलै बच्चा निक्का होंदा ऐ ते उस उसी फिजिकली एक्टीविटी चाहिदी होंदी ऐ मेंटल एक्टीविटी चाहिदी होंदी ऐ कि बच्चे दा दमाग इवाल्व होवे लोकें बिच्च लग्गे जियां कोई स्पोर्ट ऐ तुस स्हाब लाई लैओ कोई क्रिकेट ऐ क्रिकेट बिच जियां स्पोर्ट ऐ ते ओह्दे बिच्च टैम ऐ जे पंज बजे मै शुरू होना पंज बजे मै शुरू होना किन्ने ओवर कुसा ने कराने किन्ना फील्डिंग करनी किन्नी बैटिंग करनी किन्नी बालिंग करनी कैल्लू मुक्कना मैच ते जिन्ने बी एम्पायर हुंदा जेह्ड़ा रूल दसदा ओह् रूल फालो करने पौंदे नो बाल दा ऐ ते बापस पाने पैंदी जे कोई फुटबाल साढ़ा स्पोर्ट ऐ किन्नी दूरां शार्ट मारनी कनेही मारनी अंदर पानी किन्ने गोल बज्जी गे किन्ने केह्ड़े रूल केह्ड़े केह्ड़े रूल्स नै केह्डे़ केह्ड़े फाउल होंदे न ओह् सारा फालो करियै चलदा कोई इ'यां तुस होर बी गेम लाई लैओ बास्केट बाल कैलू बास्केट मारनी कैलू पास करनी कैलू गेम होल्ड करनी जिन्नी बी एह् चीजां न एह् सारी मेंटल ऐ स्पोर्ट्स बिच ते फिजिकल एक्टीविटी ते ऐ जियां बंदा क्रिकेट खेला दे तुस डेढ दो घंटे फील्ड उप्पर खड़ोते दा बंदा नस्सा दा भज्जा दा ते खेल्ला दा बैटिंग करा दा बालिंग करा दा फील्डिंग करा दा कुछ बी करा दा फिजिकल एक्टीविटी बंदा पूरा फिजिकली इवाल्वल्ड होंदा ते दिमाग कन्नै ते इवाल्व होना गै होने क्योंकि स्पोर्ट्स बिच ते इवाल्व्ड होना गै होना जेह्ड़े बी जिन्ने बी बंदे होंदे बचपन बिच्च हर बंदा स्पोर्ट्स खेलदा खेलदा फिजिकली एक्टीविटी बिच्च इवाल्व होंदा के होंदा विकास फिजिकल एक्टीविटी स्हाड़ी बॉडी आस्तै जरूरी एक्टीविटी ऐ कि बचपन बिच्च फिजिकल एक्टीविटी नी कीती ते बंदा फिर कोई मतलब ही नेई ऐ बंदा अगर अज्ज बी टैम बिच्च बंदा दिक्खै दो म्हीने बी म्हीने बी बंदा लेटी जा ते बाहर आई जंदा स्टैमिना पूरा घटी जंदा पूरी बंदे दी फिजिकल जेह्ड़ी बी स्टेबिलिटी होंदी सारी खराब होई जंदी एस गल्लै गी बंदा स्पोर्ट्स खेलदा की फिजिकल एक्टीविटी ओह्दी मेनटेन र'वै हर चीज ओह्दी मेनटेंनेंस रवै तां करियै बंदे फिजिकल एक्टीविटी खेलदे

स्पोर्ट्स होंदे इस गल्लै कि बंदा मैंटली बी स्टेबल होई जा खुश होइयै खेले ते कन्नै फिजिकली बी स्टेबल होई जा तां करियै स्पोर्ट्स बने दे उंज एह् ऐ कि बट शुड बी डन टू प्रोमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया इंडिया बेच स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए अस की करिये पैहली गल्ल ते जे अस सारें गी पता के जेह्ड़ा साढ़ा स्पोर्ट क्रिकेट ऐ इन्ना प्यार क्रिकेट गी थ्होंदा ऐ सब तूं प्यारा जेह्ड़ी स्पोर्ट बिच्च इंडिया बिच्च स्पोर्ट्स गी थ्होंदा ओह् क्रिकेट ऐ क्रिकेट अन्ना प्यार लोग करदे क्रिकेट गी के जह्ड़े साढ़े धोनी होई गे सचिन सर होई गे विराट कोहली होई गे रोहित शर्मा होई गेआ जिन्ने बी क्रिकेटर न इन्ना प्यार थ्होंदा इनें ई हर चीज थ्होंदी इ'नेंगी क्रिकेट आ क्रिकेटै दी की कि बिच क्रिकेट बिच लोक अपना टैम हर चीज इन्वेस्ट करदे क्रिकेट दा इन्ना प्यार इन्ना क्रेज ऐ इंडिया बिच ते ओह् हून अस दिक्खेआ जियां स्पोर्ट्स फुटबाल होई गेआ जियां फुटबाल बी चढ़ा दा जियां सुनील शेत्री सर होर बी खेला दे ते स्पोर्ट्स जेह्ड़ा उन्नै इक्को गल्ल ऐ कि स्पोर्ट स्पोर्ट करो हर फील्ड दी स्पोर्ट्स लेई जेह्ड़ा कि बहुत बड्डी इग्जैम्पल ऐ साढ़ी नीरज चोपड़ा होई गेआ जी जैवलीन च गोल्ड मैडल आह्न्नेआ ओलंपिक्स बिच ते ओह्दे बाद लोकें गी पता चली गेआ कि जैवलिन बी कोई थ्रो कोई सपोर्ट् है बड़े लोकें गी ते एह् बी नेई पता हा कि जैवलिन बिच्च बी इंडिया साढ़ा रिप्रेजेंट होआ दा ऐ ते उस दिन चलो गोल्ड मैडल जित्तेआ नीरज चौपड़ा ने सारें गी पता लग्गेआ कि जैवलिन बिच्च बी साढ़ा इंडिया रिप्रेजेंट होआ दा ऐ ते जैवलिन बिच्च असें गोल्ड मैडल आह्न्नेआ उस नीरज चौपड़ा जी ने गेम गै पूरी पल्टी उड़ी ते जैवलिन बिच लोकें दा इंटरस्ट जगाई उड़ेया ते इ'यै ऐ कि अपनी पैहले ते स्पोर्ट्स मैन गी जेह्ड़ा बी स्पोर्ट्स ओह् खेला दे ओह्दे च पूरी जान मारनी जेह्दी इग्जैम्पल सुनील शेत्री होई गे नीरज चौपड़ा होई गे कि अपनी स्पोर्ट्स च इन्नी जान मारो इन्नी जान मारो कि स्पोर्ट् बिच इंडिया गी नंबर वन लेई आओ लोग अपने आप थुआढ़े कोल औन ते तुसेंगी स्पोर्ट करन ते दूजा लोक लोकें लेई एह् ऐ कि क्रिकेट नेई हर स्पोर्ट गी प्यार देओ जियां स्हाड़ा बैडमिंटन होई गेआ स्हाड़ी पी वी सिंधू होई गेई उन्नै बी सिल्वर मैडल आह्न्नेआ हा ओई ऐ कि हर स्पोर्ट गी करो ते जे असेंगी पता कि क्रिकेट बिच असें वर्ल्ड कप आह्ने दा दो बार वर्ल्ड कप आह्न्ने दा टी टवेंटी वर्ल्ड कप आह्न्ने दा चैंपियन्स ट्राफी आह्न्नी दी हर तरीके दी ट्राफी आह्न्नी दी तां करियै क्रिकेट बिच बहुत प्यार ऐ इयै कि होर बी स्पोर्ट बिच लोग अग्गै जान जियां नीरज चौपड़ा जियां सुनील शेत्री गे स्पेशल नीरज चौपड़ा जे गोल्ड मेडल आह्न्नेआ सब तूं बड्डा मेडल जेह्ड़ा होंदा ऐ ओलंपिक्स होंदे गेम्स लेई ओह् आह्न्नेआ लोकां दा दमाग खु'ल्लेआ कि नेईं जैवलिन बी ऐ इंडिया बिच इंडिया दा बंदा बाहर जाइयै जैवलिन बिच्च ओलंपिक बिच्च गोल्ड कड्डा दा ओह् गोल्ड कड्ढेआ इंडिया दा झंडा चढ़ेआ उप्पर इंडिया दा मान होएया सम्मान होएया ते एह् बड्डी बड्डी इग्जैम्पलां न कि अगर स्पोर्ट्स मैन जान मारे स्पोर्ट् बिच ते लोग स्पोर्ट्स करन ते तां स्पोर्ट्स इंडिया बिच प्रोमोट होना फिर इयां बी जियां खेलो इंडिया चला दा निक्के जागतें आस्तै अग्गै प्लैटफार्म प्रोवाइड करा दा अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप हुंदे ते रंजी ट्राफियां होंदि जां क्रिकेट आस्तै ते होर बी प्लेटफार्म प्रोवाइड करा दी सरकार प्रोवाइड करा दी ऐ ते होर बी होने अग्गै जाइयै बस्स इन्ना ऐ कि जेह्ड़ा बी स्पोर्ट्स मैन ऐ ओह्दा इयो फर्ज ऐ कि पूरा जान मारियै पूरी शिद्दत लाइयै गेम बिच्च खेलना पूरी गेम बिच जान पानी ते ओह् गेम बेि अपने देश नू सब तूं उप्पर लेइयै जाना तां कि फिर लोग अपने आप स्पोर्ट करदे कि एह् स्पोर्ट बिच इस बंदे ने इन्नी जान मारी दी इन्ना कीते दा ते लोग लोग दिखदे कि नेई इंडिया दा नाम रोशन होए दा स्पोर्ट्स बिच इस बंदे कन्नै उस बंदे गी बी प्यार थ्होंदा सब थ्होंदा जियां होर बी जियां कुश्ती होई गी डब्ल्यूडब्ल्यूए बिच्च गे ग्रेट खली बगैरा ते इंडिया दे लोग हर जगह हैन हर स्पोर्ट ऐ एह् गल्ल बक्ख ऐ कि बाकी स्पोर्ट्स बिच्च इन्ने मेडल नी आए दे शूटिंग बिच इंडिया ने गोल्ड मेडल लैता हा इक बार ते एह् ऐ कि अगर मैडल आंदे जान अगर स्पोर्टमैन बी पूरी जान मारन स्पोर्ट्स बिच ते प्यार बी बधिया थ्होंदा जियां हाकी होई गेआ हाकी होई गेआ हाकी टीम बी हून बधिया करा दी उन्ने कोई मैडल जित्तेआ